आंनाव सिगांनि एबा गोजाम हार्द क'पिफोरा एबा सावगारि फथ'फोरा आंनाव दङ जेब्ला जोङो गोजामआवहाय गोदोहाय जोङो फथ'फोर लायोमोन अब्ला जोङो बेफोरबायदि बिफां लाइफां एबा बिबार समायना बिदिफोरावहाय जोङो जायगाफोरखौ मोजां जायगाफोरावहाय जोङो फथ'खौ साफायनानै एबा खेबजायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय बेफोरबायदि जायगा एबा समायना बिबारबारि एबा दंफां लाइफां समायना बेफोरखौ नांलायलिया मानो होनना बुङोब्ला जोङो केमेरा एबा दिजिटेल मुगायाव जोङो केमेराफोरावनो अलरेडि थाखानाय जायगा एबा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो महर मुस्रिफोरखौबो जोङो फोसाबनानै लानो हायो आरो जिहेथु जोङो गासै गावनि गाज्रि मुवा एबा गावनि गाज्रि मोखाङाव थानाय दागोफोरखौबो जोङो एडिटजों जोङो गासिखौबो खालामजोबनो हायो नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि एडिट गैयामोन आरो जोंनि गाननाय ड्रेसफोरखौबो जोङो मोजां खालामनो हायामोन एबा रंफोरखौबो जोङो गावनि गोसोबायदि च'यस खालामनाय बा रंफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै होनो हायामोन नाथाय दानि दिनावहाय बेफोरबायदिया जेबो नंलिया गासैखौबो जोङो एडिट खालामनानैहाय जोङो फथ'फ्राव होनो हायो बिफां लाइफां बिबारबारि बेफोरबो नांलायलिया दानि जुगाव नाथाय गोदोनि फथ'खौ आङो साबसिन मोनो मानो होनना बुङोब्ला बेहाय जेबो थगायनाय गैया एबा जों फोलानायबो गैया बेफोरो रियेल एबा गावनि नेचारेलजोंहायनो बेफोर फथ'फोरा नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनावहाय बेफोरबायदि थगायनाय एबा बेफोरबायदि एडिटफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो